जम्मू कश्मीर दे स्वतंत्रा संग्राम विच केई मन पुरशां दा एहम जोगदान ऐ इंदै विच प्रमुक्ख व्यक्ति ऐं श्हीद उधम सिंह उधमसिंह दा जेह्ड़ा जनम हा पंजाब दे सुनाम ग्रां च होया हा लेकिन जेह्ड़ा उंदा कश्मीर च वी गैह्रा संबंध हा जेह्ड़े उधम सिंह हे ना उंदा जनम उन्नी सौ उन्नी च जलियां वाला बाग दे हत्य कांड़ दे बाद जेह्ड़ा जर्नल डायर हा मारने दी उनैं कोशिश कीती ही ते जे उस समें दी जेह्ड़ी ब्रिटिश हकुमत दे अत्यचारें दा प्रतीक हे एह्दे अलावा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर च केईं मैह्त्वपूर्ण नां नै जिंदे च सरदार करपाल सिंह होई गे गुलाम मोह्म्मद सदीक होई गे मीरबाज मोलवी मोह्म्मद फारूक होई गे इंदा वी जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर दे जेह्ड़ियां अजादी विच बड़ा मह्त्वपूर्ण भुमिका ही इनां उस अपने जम्मू कश्मीर की अजा अजाद अपने देश कि अजाद कराने वास्ते अपने प्राणा दी अहूती दित्ती ही इनैं महापुरशैं दे जेह्ड़े जम्मू कश्मीर इतिहास जेह्ड़ा स्वतंत्रता संग्राम ऐ इंदा ऐह्म भुमका नभाई ते इंदी जेह्ड़ी वीरता ऐ अज वी जाद कीती जंदी ऐ इंडिपैंडैंस आफ कंट्री कंट्री साढ़े देश दी अजादी वास्तै बड़ा जोगदान हा जम्मू कश्मीर दे इनां लोकां दा सेद महमूद शाह् हे इक जेह्ड़े शेद महमूद शाह् एह् प्रमुक्ख स्वतंत्रता सनानी हे एह् इनैं केह् कीता हा अपने देश कि अजाद कराने वास्तै भारती स्व स्वतंत्रता संग्राम च बड़ा भाग लेआ ते निश्टा कन्नै संगर्श ते प्रसिध्द हासल कीती जम्मू कश्मीर दे लोक इ'यां गै मलाना अबुल कलाम अजाद हे अलाकी मुलाना जेह्ड़े अजादा जनम होया हा कश्मीर च निं ही होया लेकिन उंदा जेह्ड़ा गैह्रा संबंध हा जम्मू कश्मीर कन्नै हा उनै भारती संग्राम स्वतत्रता संग्राम च बड़ा मैह्त्वपूर्ण जोगदान दित्ता कश्मीर दे लोकां गी ब्रिटिश शाशन दे खिलाफ जागरुक कीता हा इ'यां गै बशीर ऐहमद बिलगाम हे इनां केह् कीता हा कश्मीर दी प्रमु प्रमुक्ख स्वतंत्रता सैनानी हे भारत गी राश्ट्रीय कांग्रेस कन्नै एह् जुड़े दे हे ते कश्मीर ब्रिटिश शाशन दे खलाफ केई अंदोलन कीते इना नै ते कश्मीर ब्रिटिश अधिकारियां दे खिलाफ संगर्श कीता शेख मोह्म्मद अबदुल्ला हे एह् शेख मोह्म्मद अबदुल्ला जेह्ड़ा शेख साह्ब क नाम दे जाने जंदे ऐ